नमस्ते हाँ हम बेचते तो हैं थोक लंगड़ा है चौंसा है और दशहरी है कई तरीके के हैं हाँ हमारी दुकान है थोक रेट बेचते हैं हाँ आम रखते हैं केला भी हैं अमरुद भी हैं हम इस समय तो तीन सौ रुपये किलो बिक रहे हैं केला दो सौ रुपये दर्जन है अमरुद ढाई सौ रुपये दर्जन है

नहीं ढाई सौ रुपया किलो हैं नहीं इस समय गर्मी भी अमरुद का सीजन चल रहा इसमें गर्मी है हम इतनी धूप में जाते हैं मंडी से लाते हैं और रख रख दें अगर तो सड़ जाते हैं तो महंगाई नहीं करेंगे देखेंगे तो हम इतना बजट कहाँ से निकालेंगे नहीं भैया इस समय महंगे हैं हैं क्योंकि मंडी से लाते हैं धूप में अगर हम सस्ते लाएं रख दें सस्ते बेंचे उसमें आधे सड़ जाते हैं तो उसी में ते हम हमें बजट निकालना है हम लगा तो लें लेकिन लेबड़ी सधारा कहाँ से निकालेगे इतने महंगे नहीं बेचेंगे तो लेबर तो हम क्या देंगे नहीं आप कुछ बढ़ जाईए थोड़ा बढ़ रेट बढ़ा दीजिए हम आपको दे देंगे फिर नहीं हम कसम खा कर अगर दुकानदारी करेंगे तो मेरी दुकान तो रद्द हो जाएगी फिर हम कैसे चलाएंगे नहीं नहीं इतनी धूप में खड़े होकर ठेला लगा कर बेचते हैं तो आपको कुछ भी तो देखना चाहिए कि मैं इतने मेहनत में नहीं आप कुछ तो रहम खाईए नमस्ते